योगके गुरू रामदेव बाबाकेँ मानल गेलैए आओर ओ योगा गुरू छियै योगा गुरू ओकरे मानल गेलैए ओक हुनकेसँ सभ बात रहै छै आओर योग करय लए सभ किछुके देखेलकैए ओ कए कऽ जे कोना योगा कयल जाइ छै बैठल कोना जाइ छै साँस कोना फेँकल जाइ छै ओ सभ किछुके गुरू रामदेव बाबा ही छै ओ योगसँ ही सारा अथीकेँ बिमारीकेँ निकालि लै छै योगसँ हुनकर सभ काम होइ छै सभ तरहके बात योगासँ ही करै छै जेनाकि हर चीज बताबै छै जे कोन चीजसँ कोन चीज ठीक हेतै जड़ी भी बताए दै छै रामदेव बाबा हुनकर हुनका गुरू मानै छियै मानने छियै आओर सभ बात हुनकेसँ होइ छै योगके विभाग सभ हुनके छै ओ रामदेव बाबा ही करै छै सभ योग योगाकेँ कोना की करनाइ छै बैठनाइ उठनाइ कसरत सभ तरहके बात रामदेव बाबा